میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں انگلش میں عربک میں اردو میں بھی پڑھی ہیں جو مجھے سب سے زیادہ اچھی اور متأثر کرنے والی کتاب لگی ہے وہ ایک کتاب ہے اردو کی جس کا نام ہے غم نہ کریں اس پر جو ہے میں نے نظرِ ثانی کی میں نے اس کو بہت ہی اچھے سے پڑھا ہے اور مکمل پڑھا ہے یہ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے گھبرائیں نا غم نہ کریں بلکہ اس سے نکلنے کا ذریعہ تلاش کریں اور اس پریشانی سے وہ انسان کیسے نکلے یہ ساری چیزیں اس کتاب میں بتائی گئی ہیں اور اس پر میں نے بہت ہی اچھی طریقے سے نظرِ ثانی کیا ہے